जी हाँ अगर हम कहीं जा रहे हैं और कोई वृद्ध व्यक्ति हैं जो परिचित हैं उन्हें अगर कहीं ए टी एम के पास हैं उन्हें अगर समस्या हो रही है तो हमारी अपनी समझ से उनका ए टी एम ले करके और ए टी एम की सारी प्रक्रिया का वर्णन उन्हें बताएँगे कि यह ए टी एम कहाँ पर है ए टी एम में कैसे डाला जाता है उसके बाद क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है उसके बाद किस तरह पैसे का उसमें पैसे की एन्ट्री की जाती है कि हमें इतने पैसे चाहिए और फिर पिन वग़ैरह जो होते हैं उनके पिन डालने की प्रक्रिया लेकिन यह सब चीज़ सतर्कतापूर्ण तरह से करना हम उचित समझेंगे ताकि जो हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं एक तो परिचित हों और दूसरा यह कि अगर परिचित नहीं भी हों तो उन्हें मान लीजिए कि हम उनकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति गलत न कर बैठे हाँ तो इसके लिए हमारी समझ से तो यही हमारी प्रक्रिया सही रहेगी और उनके साथ भविष्य में कभी अनहोनी न हो यही हम हमारी जो है सो अपनी एक दिली इच्छा है वैसे ए टी एम का उपयोग जिनके ख़ुद का ए टी एम है उन्हें ही करना चहिए और अन्यथा किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए ताकि कभी भी अनहोनी हो सकती है और जो परिचित अगर वृद्ध व्यक्ति हैं जैसे हमारे बगल के कोई हैं या हमारी रिश्तेदारी में कोई हैं तो उनका सहयोग तो हमें करना चाहिए और अन्यथा किसी और का भी जो भरोसेमन्द हों ऐसा नहीं कि हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं और उनके साथ कोई किसी दिन किसी और के माध्यम से कोई बुरा हो जाए तो यह अच्छी बात नहीं होगी इसके लिए जो भी व्यक्ति हमारे वृद्ध हैं जिनके पास ए टी एम है वह उनका सहयोग तो हम कर सकते हैं लेकिन सतर्कतापूर्ण करेंगे और उन्हें बताएँगे कि आप जो चाचा दादा फूफा जो भी हैं रिश्ते में उनको इस ढंग से समझा करके कि आप ख़ुद कीजिए और अपना सबकुछ ख़ुद डालिए ऐसे से ऐसे इसकी प्रक्रिया है ताकि आगे दिन वह किसी दूसरे का सहयोग न लें ख़ुद से करें ताकि उन लोग के साथ कोई अप्रिय घटना कोई अनहोनी न हो ऐसा न कि उनका कोई भी आदमी पासवर्ड जान जाए या ए टी एम उनका खो गया पासवर्ड उसको पता है और उनसे ठगी का मामला दर्ज हो जाए और उनको पता लगे कि भाई हमें तो फलाँ आदमी ऐसे ऐसे करने को कहा था ऐसे कर दिए और उनके साथ कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना अकाउन्ट से कट जाए पैसा वग़ैरह इसके लिए थोड़ी सी समझदारी से ही इस पर हम कदम उठा सकते हैं